अखाफोराव अखाफोराव मानसि थांनो हायो मिथिना मोनो जोङो खोनायो मानसि दं होननानै बे हाथरखि अलंबार बिबान दङमोन ओमफ्राय बै अलंबार हाथरखिखौ दानि मानसिफोरा मिथिया गोदोनिया मिथिगौ जोङो बेसोर ओंखार बै हाथरखि अलंबारा ओंखारबाथाय टाइमआ बेसे बेखौ हमना मोनोमोन जों दानि मानसिफोरा मिथिया बेफोरखौ आरो सानआ साननि टापआवसो अखाफोरा जोङो होननानै मिथियो जों अखाफोरा हारसिं निजा पहर गैया बे साननि माबायावसो साननि तापआवसो पहर जायो होननानै मिथिना मोनो आरो जों आरो मानसिबो थांनो हानाय होननानै खोनायो थांनो हायो ना हाया बेखौ मिथिला मिथिना मोन्दों जों खोनायो थांनो हागौ होननानै बैगानिकफोरनि खोनानाय खोनादो आरो खोनायो मिथियोबो ओमफ्राय नुवाखै जों थांनो हागौ ना हाया बेखौ बे सानआ माबा अखाफोरा निजा पहर गैया साननि तापआवसो जोङो बेयो होननानै मिथिना मोनो बेफोरखौ